मानसिफोरा गावसोरनि गुदिजों सोमोन्दो लाखिनो नागिरो बेनिखायनो आंबो आंनि गुदिजोंहाय सोमोन्दो लाखिनो थाखाय दिनैबो मोनसे जाथाइखौ जोबोर गोसो खाङो मानो होनोब्ला बै जाथाइया आंनि जिबनाव जोबोर मोजांमोन एबा मुलाम्फा गोनांमोन आं बे जाथाइखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा बे जाथाइया आंनि जिउवाव मोनसे खैफोद नङामोन थामहिनबा बे जाथाइया आंनि जिउयाव मोनसे मुलाम्फा एबा जिउनि मोजां जाफुंसारनाय लामानिसोमोन आं सोसे आबादारि बेनिखाइनो आं आबाद मावो बे आबाद मावनाय समाव बोसोरसे खालि नैरोजा गु मायथाइयाव आं आबाद मावनाय समावहाय मोनसे आबाद फसल मावदोंमोन आङो बे बोसोराव आंनि आबादा ओरैबायदि मोजां जादोंमोन दि गुबुन मानसिफोरनि एबा आबादारिफोरनिख्रुइ आंनि आबादानो बयनिख्रुइ साबसिनमोन आं गोबां रोखोमनि आबाद मावदोंमोन माइ फाथो बेसर सबाय बे सिबिं बेसोर बेफोर गासै आबादानो आंहा गोबां मोजाङै जादोंमोन जायनि जाहोनाव आं बे जाथाइखौ दिनैसिमबो बावनो हाया मानो होनोब्ला बै जाथाइया आंनि माइयाबो गुबुन बोसोर फोराव माबोरै मावो बेनिख्रुइ बांसिनै मोननो हादोंमोन आरो सिबिं सबाइ फाथो बेफोरखौबो गुबुन बोसोराव बेसेबां मोनो बेनिख्रुइ बांसिन खावसेनि बारा आं बेखौ मोनफिन मोननो हादोंमोन जायनि जाहोनाव आंनि रांखान्थि बेलाया गोबां जौगासारनो हादोंमोन माइखौबो आङो बोसोरसे जाखांनायनि उनावबो माइ गोदान मोनजासिम आं बेखौनो जानानै आरो गुबुन गुबुन मानसिफोरनोबो आं फानहरनो हादोंमोन फानहरनानै आङो रां खामायनो हादोंमोन आरो फाथो सबाय सिबिं बेफोरखौबो आङो गोबाङैनो मोननानै आङो बाजाराव फानहरदोंमोन बेफारिफ्राबो आंनाव लांफैदोंमोन बेबायदिनो आङो फानहरनानै गाबाङैनो फैसा खामायनो हादोंमोन बै नैरोजा गु मायथाइनि बे बोसोरसे खालि बै जाथाइखौ आं दिनैसिमबो बावनो हाया मानो होनोब्ला आंनि जिउआव आबाद मावनायनि बे दि मोनसे दिन्थि सिन एबा नेरसोन जानानै थासिगोन मानो होनोब्ला आं बै समाव गोबाङैनो आबाद मावनानै मुलाम्फा मोननो हादोंमोन आरो दिनैसिमबो आं बे आबाद खान्थिखौ बोरै मोवदोंमोन बैखौ गोसो खांनानै मावोब्ला दिनैसिमबो मावनानै आं गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बिनिखाइनो आं बै समखौ माब्लाबाबो बावनो हाया बै समानो आंनि दिनैसिमाव जोबोर मोजां सम होननानै आं सानो एबा आं मोजां मोनो गोसो खांनानै